हैलो अंजी अंजी नेईं केह् होया अच्छा कदूं हैलो आं असेंगी निं लग्गेआ पता अच्छा फेरी होई उंदी ओह् असेंगी ते एह् माए असेंगी ते लग्गेआ गै नेईं पता नेईं बा होई केह् हा गेदा उनेंगी इंया कियां होई केह् होया

मड़ो एह् ते बड़ा उऐ अंऊ सोचा दी ही इन्ने बच्चे न ते उंदे ते उऐ हे कमानै आह्ले हून ते माए ते भी हून होना संस्कार हून होना नी दपैह्रीं हून हैलो आं हून संस्कार ते होना नी उंदा ते भी तुस जा दे होने लकड़ी दोआनै गी ते अंऊ सनाई ओड़नी आं उ'नेंगी बी आं अंऊ सनाई ओड़नी आं उनेंगी अं'ऊ सनाई ओड़नी आं ते करदे तुसेंगी फोन घर उंदा उत्थें गै नी केह् आक्खदे कलर आह्ली साईड गै नी आं सनाई ओड़गी आं ठीक ऐ अं'ऊ आं ते हून असेंगी लब्भेआ ते तुस सनादे ते अस इंया होआ दा की चलो कोई निं में सनाई ओड़गी उ'नेंगी अं आं ठीक ऐ तुस ते में उ'नेंगी करनी आं ना फोन ते उनेंगी सनानी आं पैह्लें ते उनेंगी आक्खी ओड़नी आं ते तुसेंगी फोन करी लैनी आं ते जायो उठी देवका ते असें थोह्ड़े जाना असें घर जाना ते अं'ऊ सिद्धा जन्नी आं उंदे घर गै